جی آپ وہاں سے بات کر رہی ہیں میم ریلائس فریش سے دریا گنج جی مجھے کچھ پھلوں اور سبزیوں کے ریٹ جاننے تھے میم جی بنانا کیا روپئے کلو ہے آج اور میم انار میم انار یہ بڑا والا انار ہے یا چھوٹے والے ہیں اچھا یہ میم آم کیا روپئے کلو ہے آج میم کون سا آم ہے یہ مطلب کون سی نسل ٹھیک ہے اور گریپس میم انگور اور لیمن میم اوکے اور یہ ایپل ایپل میم یہ کشمیری ہے یا آپ کا ہماچل کا ایپل ہوتا ہے یہ اوکے اور میم یہ آئلس ٹھیک ہے اور میم یہ پپیتا کیا روپئے کلو ہوگا اپنے پاس تو میم یہ جیسے میں ابھی ہمارے یہاں کچھ گیسٹ آنے والے ہیں

اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے اس کا بل بنوا دیں یہ سب آئٹم جو ہے ایک ایک کلو آپ سب پیک کرا کے اس کا بل بنوا دیں محمد اکرم کے نام سے تو میم جیسے آپ یہ پیک کرا کے اس کا بل بنوا کے جو ہے نا کاؤنٹر پہ رکھ دیں اکاؤنٹ نمبر کاؤنٹر نمبر ون پہ تو میں وہاں سے آ کر اس کو میم پک کر لوں گا تو میم آپ کا نام کیا ہے جو ہے آپ میں بتا دوں آپ کا ریفرینس دے دوں گا کہ میری ان سے بات ہوئی تھی میں نے لکھوایا تھا آڈر اگر ان کو کنفیوزن ہوگی تو میم میں آڈر آ کے پک کر لیتا ہوں آدھے گھنٹے میں آپ جو ہے ساری چیزیں پیک کرا کے بل بنوا کے وہاں رکھ دیجیے میں بس آ کے اٹھا لوں گا ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم السلام علیکم